म्हाका दर्यावेळो खूब आवडटा म्हाका तांचो ल्हारांचो आवाज मनाक तीं खूब शांती दितात दर्यावेळो जशें की कांसावले माजोड्डा कोलवा सिदार्दे भरपूर दर्यावेळो आसा म्हाका पावसांत धबधबे पळोवपाक खूब आवडटा गोंयांत गांवां गांवांनी खूब कडेन धबधबे व्हांवतात तातूंत म्हाका न्हावपाक खूब आवडटा थंड वारो आनी मजा येता तशेंच म्हाका वायलड लायफ सेंक्च्युरी बोंडला वायलड लायफ सेंक्च्युरी नेत्रावळी वायलड लायफ सेंक्च्युरी सलीम अली बर्ड सेंक्च्युरी पळोवपाक खूब आवडटा तातूंत म्हाका जनावरां बद्दल झाडां बद्दल वेग वेगले फळ फुलां बद्दल म्हाका म्हायती मेळटा तें पळोवपाक म्हाका खूब आवडटा